پانچ ہزار تین سو پچاس پینتالیس ہزار نو سو پچیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس نو لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس